हाँ मैं पाठ पूजा करने में और खाना पकाने में हमेशा भाग लेता रहता हूँ क्योंकि पाठ पूजा करने में मुझे भगवानों की पूजा करने में काफ़ी मजा आता है और सुख संवृद्धि होता है सुख की प्राप्ति होती है और भगवान की पूजा अर्चना करने में बहुत ही अच्छा अनुभव आनंद मिलता है भगवान की पूजा कर दे में कोई भी हो जिस को बहुत ही आनंद आता है भगवान की पूजा करने में और खाना पकाते समय मुझे मैं जब कोई मंदिर में कार्यक्रम होता है उस में खाना पकाने की मैं स्वयं पकाता हूँ जिस से मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं भगवान का प्रसाद बनाता हूँ और मैंने एक बार खाना पकाने की कक्षा में भी भाग लिया था क्योंकि इस्कूल में खाना पकाने के साथ साथ बच्चों को बाहरी दुनिया से रूबरू कराया जाता है की बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है किस तरह खाना बनाया जाता है और कैसे बेचा जाता है और इसलिए बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए खाना पकाने की क्लास दी जाती है उन्हें